मोबाइल राखनेसँ मोबाइल रखलेसँ बहुत फायदा होबै छै मोबाइल किनलिए किछु गाना वाना सुनैके लेल सुनि लै छी घरोपर रहली तऽ सुनि लै छिए चौँड़ी चाँचरमे मवेशी लऽ गेलिए तऽ वहाँपर भी गाना भजन सुनि लै छिए आओर मोबाइलसे बच्चो लोकके भी किछु पढ़ा लिखा लै छिए मोबाइलसँ बहुत ज्ञान बढ़ि गेलैए मोबाइल बहुत उपयोगीके चीज छै मोबाइलके सबके रखैके जरूरी छै मोबाइल बहुत उपयोगके चीज छै हमहूँ नहि रखले छलिए लेकिन लोकके कीर्तन भजन सुनैत देखलिए तऽ हमरो इच्छा भेलै कि लऽ लै छिए आओर लऽ लेले छिए तऽ बहुत तरह तरहके दिलमे भावना होइ छै तऽ ईभी सुनि लै छी ओभी तनका सुनि लै छी इएह मोबाइलके जरूरी चीज अइ आओर दोसरोके कहै छिए लैलए मोबाइल ईसब सुनैके दिन तोरा छै सबके दिल भावना अबै छै की से भजन कीर्तन सुनी प्रोग्राम सुनी सबके ज्ञान दै छिए की लेले छऽ मोबाइल अच्छा लगतऽ